आङो स्वच्च भारतनि थाखाय गोबां खोथा फोरमायनो सांदों मानोना जोंनि जायगायाव हाय माखासे गोबां सुबुंफोरानो दासिमबो साखोन सिखोनै थानो लायाखै एबा थादों गाव गावनि न'आव नाथाय जेरै टाउन सहर एबा जोंनि गामि एरिया जायगाफोराव ज' डास्टबिन बाहायनायनि हुदा एबा माखासे प्लास्टिकफोरखौ गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनदों प्लास्टिक बाहायोब्ला जोङो गावनि देहा एबा जोंनि जायगानि थाखाय गोबां खहा गोनां बिनिखायनो जोङो प्लास्टिकफोरखौ बाहायनाय बाहायनाय बिबांखौ खम खालामबोनांगौ खम खालामबोनांगौ आरो जोङो बाहाय खांनायनि उनावबो बेखौ मोनसे जायगायावनो ज'यै खालाम नानै गारनांगौ गारलाबाय नाङा एबा लेथेर फेथेर खालायनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा जोङो दायो जोंनि एरियाआव माखासे साफा खालाम नांगौनि गोनांथिया जाहैबाय दैफोराव एबा माखासे न' खाथि खालानि ड्रेनफोराव दाखोर दाला गारसोमनानै लानाय प्लास्टिकफोरनि गारनाय दाखोरफोरखौ जोङो जाहाथे बयबो गारलायनो नाङा जों गाव गावनो साखोन सिखोनै थायोब्ला गाव गावनि देहानि थाखायबो मोजां गावनि आबहावानि थाखायबो मोजां जोंनि जायगा एबा भारत आबो साखोन सिखोनै थानायखौ जों मोनगोन बेनिखायनो जोङो साफा खालामनानै लानाया मोजां आङो साफा खालाय फेरबाय एबा आङो गोबां बाहागो लाबाय बाहागो लानायनि गेजेराव बियो मोनसे आङो एन एस एस नि भल'नटियारनि गेजेरजों थिनालि एरिया एबा क'कराझारनि थिनालि एरियाआवहाय जिसिबां बाजाराव एबा हाथाइआव प्लास्टिकफोर लामायाव गारनाय दङ बैफोरखौ आङो खनथुमनानै मोनसे जायगायाव ज'यै प्लास्टिकाव ज'मा खालायनानै हरखांबाय बेनि गेजेरजों आङो गावखौनो जोबोर गोजोननाय एबा गोगानाय मोनदों जे मोनसे जायगानि प्लास्टिक एबा हाथाइनि प्लास्टिकफोरखौ जेखि दाखोरफोरखौ चक'लेट बिगुर प्लास्टिक लेखा माखासे सेवनानै थांनो रोङै बेसादफोरखौ खनथुमनानैहाय आङो ज' खालायनानै मोनसे जायगायाव हरनाय जादों बे बायदिनो जोङो बयबो गाव गावनि माखासे एरिया एबा जायगाफोरखौ साखोन सिखोनै लाखियोब्ला जोंनि जायगाया साखोन सिखोनै थागोन जोङो गावनो गाव गावनि हादोरखौ साखोनै लाखिनो हानायखौ जों मोनगोन दायो जोंनि जायगायाव फोसाब बावनांगौ जायगाया गोबां दं मानोना दासिमबो बयबो दैथांग्रा दैयाव एबा मोनसे दैथांग्रा लामा ड्रेन फोरावहाय दाखोरफोरखौ लेथ्राफोरखौ गारथुमनानै लायो गेसाव गोफोन जायोब्ला बैफोरनि गेस आनो जोंनि देहानि थाखाय ख'हा खालायो बिनिखायनो जोङो गाव गावनो साफा खालाम नांगौखौ साफा खालामनायखौ सोलोंनानै लानांगौ एबा नाजा नांगौ न'फोरावबो गोबां प्लास्टिकफोरखौ बाहायनो बाहायनाया गोनां नङा एबा जोङो बाहाय नांगौ नङा बाहायनो बाहायनाया खम बिबांनि बाहायनाया गाहाम जागोन